साढ़े जेह्ड़ा इत्थें दा वातावरण ऐ ओह् बड़ा ई गै गंदा ऐ होर जेह्ड़े इत्थै क्राईम बगैरा होंदे ओह् बी बड़े ज्यादा होंदे इ'यां गंदे हालात न इत्थै बड़े ज्यादा